हल्ली फिलहाल में कोई बी जॉब निं करा नी आं लिविंग गित्तै हल्ली ते में स्टडी करा नी आं पर कल्ल तक्क में कोई करियर पाक डिसाईड करना होगा ओह् में ओह्दे बेस पर करना कि मेरा इंटरस्ट केह्दे उप्पर ऐ में मतलब केह् चीज़ करगी ते सैटीसफेक्शन मिलगी होर जित्थै में कम्म करनी आं उत्थै लोग कनेह् न उंदा कनेहा ऐ मेरे कम्म गी लेइयै होर में अपने पूरे डेडीकेशन कन्नै कम्म करगी होर सारें कोला इम्पोर्टेंट ऐ कि जेह्ड़ा अस करियर पास बनाने आं डिसाईड कराने आं ओह्दे बिच साढ़ी स्किल होनी चाहिदी साढ़ा इंटरस्ट होना चाहिदा मतलब कि ओह्दे बारै च असेंगी जादै जानकारी होना चाहिदी होर इनवॉयरनामैंट दिक्खना चाहिदा की कनेहा कनेहा म्हौल ऐ ते ओह् चीज़ डिसाईड करदा साढ़ा करियर होर लोकें दा बिहेबियर जेह्ड़े साढ़े कन्नै इंप्लॉय होंदे न कलीग होंदे साढ़े उंदा बिहेबियर कनेहा ऐ साढ़े कन्नै कनेहा ऐ एह् अच्छा होना चाहिदा बाकी करियर डिसाईड गित्तै सब तू इंपोर्टेंट एह् होंदा ऐ कि जेह्ड़ा करियर अस डिसाईड करने आं ओह्दे बी साढ़ा इंटरस्ट होना चाहिदा पैह्ले नंबर इंटरस्ट होना चाहिदा दूऐ नंबर पूरी जानकारी होनी चाहिदी अस मास्टर होने चाहिदे होर होर एह् ही कि लोकें दा बिहेवियर कनेहा ऐ साढ़े कम्म ई लेइयै मतलब की अगर साढ़े इंप्लॉय न साढ़ी रिस्पैक्ट करा दे तां मतलब ओह् बड़ी स्हेई चीज़ ऐ मतलब कि करियर गी चुनना चाहिदा बिल्कुल ते होर इन्वॉरनामैंट बी करदा ओह् साढ़ी फैमिली दा बी स्पोर्ट चाहिदा होंदा असें हमेशा ओह् ही करियर चूज़ करना चाहिदा जेह्दे च साढ़ी फैमिली दा फुल स्पोर्ट होवे ते जेह्दे बिच असेंगी बी रिलेक्स फील होऐ असें बी सैटीसफैक्शन मिलै साढ़ी फैमिली गी बी सैटीसफैक्शन मिलै जेह्ड़ी साढ़े तै सेफ होऐ जह्ड़ा कम्म मतलब कि साढ़े तै सेफ होऐ असें ओही कम्म करना चाहिदा ना कि इंया किश चूज़ करी ओड़ेआ जो कि साढ़े गित्तै गलत होऐ ते एह्दे गित्तै करियर चूज़ तां ई करना चाहिदा क्योंकि पैह्ला नंबर असें इंप्लॉय दी बिहेवियर दिक्खना चाहिदा होर दूऐ नंबर साढ़ा इंटरस्ट होना चाहिदा तां करियै असें अपना करियर चूज़ करना चाहिदा होर पैह्लें में अपनी पढ़ाई करनी ऐ ऐल्लै में अजें तक्क कोई बी कम्म निं करा नी आं अगर अग्गें मिगी कोई कम्म करना पेआ में एह् सब चीज़ा दिक्खियै बी भी अपना करियर चूज़ करगी